हेलो

हाँ हालचाल की कहब हालचाल तऽ महँगाइके लऽ कऽ हालचाल देखियै जे अऽ चावल महगा गहुम नहि भेट रहल अइ गहुम महँगा आओर सभसँ जे ई दालि दलहन सभ महँगाइए जा रहलै हन हालचाल की बढ़िआँ रहत हमरा सभके अठन्नी चवन्नी हमरा आर समय ओइ समयमे तऽ चलल एक पैसी दू पैसी तीन पैसी चारि पैसी लेकिन अखनी जे रूपैआके गिनती होइ हय तऽ ततेक महँगाइ भऽ गेलहन चावलके दालिके गहुम महँगाइ एते रहै जे गहुम नहि भेट रहल यऽ हमरा आरके हमरा आरके समयमे पचास रुपैआमे एक बोरा सामान खरीद लै छलहुँ चावल चावल दालि गेहुम साग सब्जी आओर अखनी दू सएमे झोड़ो नहि भरैए एखनी हमसभ ओइ दू रुपैये सब्जी किनै रहौं एखनी पचास रुपैये किनैके पड़ैए हूँ जहाँ एक रुपैआमे जाइ छलहुँ एकर चालीस रुपैआ बीस रुपैआ अइ तरहके मिल रहल यऽ महँगाइ देख कऽ हमरा आरके परेशानी बढ़ल यऽ हाँ झेलैके तऽ पड़तै लेकिन वएहे तबाही मच भऽ रहल हन